हून साढ़ा केह् मकसद ऐ किश बी नेईं ऐ रेह्दा में हून साढ़ा केह् मकसद ऐ हून किश बी नेईं ऐ रेह्दा हून साढ़ा इ'यै मकसद ऐ जे भाई साढ़े बच्चे कुदै पढ़ी लिखी जाङन पढ़ी लिखियै किश बनी जान गै ते साढ़ा हून इयै मकसद होर साढ़ा कोई मकसद नेईं ऐ इ'यै चाहन्ने हां अस कोई साढ़े बच्चे अच्छे पड़ी लिखी जान कुछ बनी जान ते उं'दी लाइफ अच्छी चली जाए हून साढ़ी ते होई गेदी हून उं'दी लाइफ अच्छी चली जा अस इ'यै चाहन्ने